मुंहिंजो पसंदीदा खेल क्रिकेट आहे जेके असां सिंधीअ में बेटबॉल बि चवंदा आहियूं ऐं मुंहिंजो ॾाढो ई पसंदीदा खिलाड़ी विराट कोहली आहे जेको असांजे ई कटनी जिले में उन्हनि पंहिंजो अधु खां वधीक बचपन गुज़ारियो आहे विराट कोहली कटनीअ जो ई रहंदड़ आहे ऐं ॾाढो ई सुठो खिलाड़ी आहे इन जे करे विराट कोहली मूंखे ॾाढो ई वणंदो आहे ऐं क्रिकेट सां गॾु मूंखे बैडमिंटन बि ॾाढो पसंदि आहे ऐं खेल कूद असां शुरूअ खां ई ॾाढी मनोरंजन सां खेलंदा आहियूं ऐं खेॾंदा रहंदासीं